کچھ صحت مند پکوان جو میں اپنے خاندان اور گھر کے لیے پکاتی ہوں وہ ہیں پالک گوشت اور ساگ کی سبزی اور اسپراؤٹس کی چاٹ اور ویجیٹیبل سیلڈ اور مکے کی روٹی اور الگ الگ طرح کی سبزیاں اور چکن کے سالن یہ سب بہت طاقتور پکوان ہیں جو میں اپنے گھر کے لیے بناتی ہوں